तसो बिजनस लोकल एग्रीकल्चर जे आमचे आसा लोकल फार्मर जे आसा जे शेतान वयता जे आमची भाजयो रोयता तांकां सपोर्ट करपाक हॉर्टीकल्चर गोवरमेंटान घातलाच हॉर्टीकल्चर घातला म्हण तें थंयसर फक्त हॉर्टीकल्चरान मेन म्हणजे सप्लाय जाता सप्लाय जाता ते हॉटीकल्चर दुसऱ्या शहरांनी बीन आसतले पूण हांगासर गांवांनी जे जे सप्लाय घेवपाक जाय म्हणून जे

फार्मरान जे आमच्या शेतकारान जें रोयलां रोयलां तें तेंच्या कडल्यान घेवपाक जीं दुकानां सेट अप केल्या बरे गजालीचे गजाल केले गोवरमेंटान सरकारान आमच्या तशेंच आमचे किराणे जे दुकानां आसा जो पस पसरो आसा ते पसरकार सुद्दा जे गांवांतल्या लोकां कडल्यान ज गांवांचे आमचे शेतकार भाव आसा तेंच्या कडल्यान घेतात सामान आनी ते मागीर दुसऱ्या किरायण्या दुकानाक दिता किंवां भायलेचे आमचे सिटीन जे लोक रावतात तेंका दिता किंवां ते सिटीन जे आमचे किरायनी तुका तांकां दिता सो हो सपोर्ट सिस्टमूय ऑलरेडी आसा हांगासर सो ही बरी गजाल तशेंच आमचे हें आसा आमचें दुदकार भाव तेय ते जें जे म्हशी म्हशी आसा कोण जे गायो आसा तांकांय बऱ्याक पडला की तेंचे दूद काडले खातीर सोसायटी आसा सोसायटी व्हरून दितता सोसायटीनसून ते मागीर डेरीन पावता डेयरीसून ते पॅकींग जाता आनी ते मागीर लोकांक पर्यत मेरेन पावता तशेंच थोडे आमचे लोकल आसा जशें ते किरायण्या दुकान दुकानकूय दूद आपलें काडून जे म्हशीचे तांकां दूद मेळटा ते काडून दिता तांकां आनी ते तेजे वयरूय तांकां पयशे मेळटा सो हे दोनीय गजाली चालू आसा म्हळ्या गोवरमेंटाची जी सोसायटी आसा किंवां कॉपरेटीव्ह सोसायटीज आसा दुदाच्यो सो तेजोय फायदो जाता तशेंच किरायण्या दुकानां आसा तीय ते आपल्याक घेता सो हे बरे भशेन चलला बरें आसा हें